अस्पताल में हम जाते हैं एडमिट कराने के लिए तो बहुत बड़ा लाइन कतार में लगा रहता है और इ इसके इसके कारण मरीज़ को सही इलाज नहीं हो पाता है और महँगाई के कारण सही इलाज नहीं हो पाता है दस रुपया का सामान भी पचास रुपये में लिया जाता है दवाई भी बहुत महँगा दे दे रहा है इसलिए इसलिए बहुत मरीज़ भी मर मर जाते हैं और इलाज के कारण बहुत खान पान के कारण भी खान पान के कारण भी इसलिए बीमार आदमी पड़ते हैं और दूषित होने के कारण भी इसलिए बहुत द इलाज कराने पर भी नहीं ठीक होता है और महँगाई महँगा है इसलिए बहुत आदमी नहीं इलाज करा पाते हैं महँगाई के कारण बहुत लोग इलाज नहीं करा पाते हैं और बहुत भी इलाज कराने पर भी बहुत बहुत मानसिक रूप से असमार्थित हो जाते हैं इसीलिए बहुत मरीज़ को भी बहुत पब्लिक को भी असम्भव हो जाता है लेकिन क्या करें मजबूरीवश तो करना ही पड़ेगा ना इलाज इज ईलाज करवाने के लिए तो कोई भी उपाय करता है वे ही ना बहुत लोग भी हमारे यहाँ नहीं करा पाते हैं इलाज और उसके कारण मरीज़ मर भी जाता है बहुत ठीक भी हो जाता है डाक्टर इतना महँगा हो गया है क्या करें पब्लिक लोग जब हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं कि बहुत महँगा दवाई हो गया है और हमारे भी चे जो आदमी रहते हैं वे भी क महँगा हो गया तो क्या हो गया इलाज तो करवाना ही न होगा और हमारे यहाँ तो जब इलाज होता है बहुत सारा पैसा लगता है इसलिए त त पर भी इलाज करवाते हैं लोग बहुत बीमारी के कारण भी ही बहुत पैसा लग रहा है इसलिए स्वस्थ खाना खाने का अवश्यक्ता है खाने खाने में भी बहुत रंग का खाना खाने से बीमारी ही होता है इसलिए खाने पर भी एकदम ध्यान देना चाहिए इसलिए कि से खाने खाने के भी कारण बीमारी बीमार हो जाते हैं लोग और बहुत चीज़ करने पर भी आदमी बीमार हो जाते हैं इसलिए हर चीज़ का सेवन करना चाहिए और हमारे यहाँ भी अपने स्वास्थ्य के लिए अपना समय और अ क्या कह समय और स्वास्थ्य पर अपना ध्यान रखना चाहिए इसलिए हमारे यहाँ बहुत लोग बीमार पड़ते हैं स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान रखने पर भी और गलत उपयोग खाना खाने से भी आदमी बीमार पड़ते हैं इसलिए डाकटर भी बहुत फीस लेता है और लम्बी कतार भी लग रहा है और सही से इलाज भी नहीं हो रहा है परसेंट को और बहुत उसमें एडमिट नहीं हो पाते हैं इसलिए हमारे यहाँ अपना स्वास्थ्य पर अपना स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना चाहिए आवश्यक आवश्यकता के उपलक्ष्य से भी ज़्यादा